आङो जाहैबाय गामिखौ बांसिन मोजां मोनो गामियाव गामियाव होनोब्ला जोङो गामियाव बयजोंबो अनलायनानै थानो मोनो ज' ज' रायलायनो थानो ज' ज' थानो मोनो बेरायनो मोनो गामियाव जाहैबाय मैगं थाइगंफोरबो आबादबो मावनो हायो मैगं थाइगं गासिबो आबाद खिथि खिला गासिबो मावनो हायो बिनिखायनो आं गामिखौ मोजां मोनो गामियाव जाहैदों नांगौ बायदि बिफा लाइफां गासिबो गामिनि बारहावायानो आलदा गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय मोसाना मुसुरना बैसागु रंजानाय दमासि रंजानाय फुजा देवल बिदिनो गामियाव जों नखर नखर हाबनानै जायो बेरायनो मोनो थांनो मोनो हाबहैनो मोनो बिनिखायनो आं गामिखौ मोजां मोनो गामिनि सुबुंफ्रा जाहैदों जों गामिजों गामियावबा जोङो ओंख्रि ओंखामफोरखौबो लांलाय लाबोलाय जालायनो हायो थांनो मोनाबाबो जों थांलायनो फैलायनो खालामनो हायो गुमुर मोनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बिनिखायनो आं गामिखौ मोजां मोनो आं बांसिन गासियावसो थानो मोजां मोनो गामियाव जाहैदों गामियाव गामियाव थानो मोजां मोनो गामियाव बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय बिफां लाइफां गानाय बेरायनो थांनाय फैलाय बैसागु फालिनाय मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो गामियाव रंजा बाजा बयबो ज' ज' थानो मोनो बिनिखायनो आं गामियाव थानो मोजां मोनो गामिनि मानसिफोरजों सुबुंफोरजों मिलायनानै जानो मोजां मोनो गामियाव जाहैदों गासिबो नांगौ रोखोमनि मैगं थाइगं मोनो जेरै लाइ लाफा मैद्रु मैला गासिबो जा जानो फोबानो मोनजायो हासारनिफ्राय गासिबो मोनो टावनाव जाहैदों मोजां नङा टावना जाहैदों गाबागाव गाबागाव नख'रखौल' मोनथियो गुबुननिखौ मोनथिया गामिनिया जाहैदों गावजों लोगोसे गुबुननि नखरावबो मोनाबाबो थांनो हायो ओंख्रि ओंखामफोरबाबो लायथ' लायनानै जानो हायो लायनानै फैनो हायो जाफैनो हायो बैसागु बोथोर फोरबो फालिनाय बैसागु बोथोर फालिनाय रंजा बाजाफ्रा गामियाव बांसिन जायो मैगं फोनाय बिदिनो देमसि मैगं सिबिं मैगंफोर गामियाव गासिबो मोनजोबो गासिबो जानाय लोंनाय गासिबो नानिफ्राय ना गुरनो मोनो माय गायनो मोनो साम' खननो मोनो बेफोरबायदि गासिबो गामियाव जोंनि बर'नि बे गामियाव बांसिन बेरखांङो बिनिखायनो आं गामिखौसो बांसिन मोजां मोनो गाह गामियाव गामियाव जाय थायो बे मोजां मोनखायो गामियाव बायदिसिना फोरबो बेरखाङो जेरै सि दानाय सि दानाय ना गुरनाय ना नागिरनाय बायदिसिना बेसोरखौ नाहैयो दाउ अमा फिनाय मोसौ फिनाय बोरमा फिनाय गासिबो गामियाव खालामनो हायो जेरै गामियाव फोथारफोर थायो बिदिनो बिनि थाखायनो आं गामिखौ मोजां मोनो